आङो दाख्लैसो ओंखारनाय जवान सावथुननि स्टारफोरजों मोखांजों मोखां लोगो हमनो लुबैयो शाहरुख खान आरो दिपिका पादुक'णखौ आं बिसोर सानैखौ बिराद मोजां मोनो बिसोरनि सावथुनखौ नायोब्ला आङो मटिभेस'न मोनो आरो एनकारेजबो जायो बिसोर सानैखौ आङो जेब्लायबो मुभियाव सानैजों ज' नायनो लुबैयो सानैखौ ज' नायनो लुबैयो मानोना बिसोरनि एक्टिंआ फाव दिन्थिनायफोरा मिलाय लायो बेनिखायनो आरो आङो बिसोरखौ लोगो मोनब्ला गोबां सोंलुफोर सोंनो गोसो जायो जेरै उन्दै समाव बिसोरो माबायदि जिउ खांबोदोंमोन जेरै जों जिउ खांबोदों बिसोर बेबायदि जिउ खांबोदों ना खांबोआखै आरो बिसोरो न'खरजों माबायदि कुवालिटि टाइम बाहायो बेखौबो सोंनो गोसो जायो आरो बिसोरो गावसोरनि सावथुन जोबखांनायनि उनाव थियेटारआव थांनानै नायनाय समाव बिसोरो गावखौनो गाव नुनानै माबायदि मोनो बेखौबो सोंनो गोसो जायो आरो बिसोरहा लोगोफोर बुरजा बुरजा दंना गैयामोन जेरै जोंहा लोगोफोर बुरजा बुरजा दं गामियाव बेखौ सोंनो गोसो जायो आरो जुदि लोगोफोर दङबा बिसोरो लोगोफोरजों लेन देन थायो ना थाया लोगो लालायोना लालाया बेफोरखौ सोंनो लुबैयो ओमफ्राय बिसोरो बिसोरनि केरियारआव बेसेबा खस्त' मोनबोदों बेखौहाय सोंनो लुबैयो ओमफ्राय बेसेसिम फरायदों मासिम फरायदों मा फरायदों बेखौ सोंनो लुबैयो आंनो बेफोर कुइस'नआ आंजों रिलेटेडखाय आंजों सोमोन्दो दंखाय बेफोरखौ मिथिनो लुबैयो जाहाथे आं बिसोरनिफ्राय माबा मोनसेफोर आयडियाफोर मोननो हानाय बायदि बेनिखायनो आङो सोंनो लुबैयो